جی میں نے ایک فوڈ آڈر کیا تھا پر میں نے جو آڈر کیا تھا وہ اس ٹائم میں آفس میں تھا لیکن اب مجھے یہ کھانا فوڈ یہ گھر پر چاہیے تو میں یہ ایڈریس چینج کرانا چاہتا ہوں سر کیا آپ ایڈریس چینج کر سکتے ہیں اور مجھے بتا دیں کہ یہ ایڈریس چینج ہوگا بھی یا نہیں اور کب تک یہ پہنچ جائے گا آپ یہ مجھے بتا دیں تھینک یو